दस्स कोला लेइयै इक्क करोड़ बिच दे नंबर दिक्खे जा ते जियां सौ होइया दो ज्हार भी दस्स ज्हार भी इक्क लक्ख भी दस्स लक्ख ते भी जाइयै थोह्ड़ा बनदा करोड़ रपेआ